میں سب سے زیادہ تعلیم کو اہمیت دیتی ہوں کیونکہ ہر کسی کے پاس تعلیم ہونا بہت ضروری ہے بنا تعلیم کے نوکری ملنا بہت مشکل ہے ہمیں تعلیم حاصل کر کے دوسروں کو اس تعلیم کا تعلیم کو پہنچانا چاہیے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھا سکے اور اچھی ایجوکیشن سے ہمیں اچھی نوکری ملتی ہے اور ہم گھر کے فراہم آسانی سے خرید سکتے ہیں